हलो नमस्ते हाँ बहुत यही है रोहू है चायना है पियासी है पापलेट हैं

हाँ

मछली है हमारे पास रोहू की है पापलेट की है दो सौ रुपिया किलो की है मछली

चायना भी वो भी है लमसम दो सौ रुपिया किलो वो भी हैं पापलेट डेढ़ सौ रुपिया किलो है रोहू भी वो भी एक सौ अस्सी है अरे वही नहीं कुछ कम है दो सौ अस्सी नहीं है कुछ कम है ठीक है तो

तो किस चीज की मछली चाहिए आपको

रोहू की दो सौ अस्सी रुपिया है ना दो सौ अस्सी रुपिया है तो उसी में हो जाएगा नहीं दो सौ रुपिया ज़्यादा घटता है ना हाँ ज़्यादा घटता है हाँ हाँ कम होगा ज़्यादा लेंगे अब तो कम होगा लेकिन तो ज़्यादा मत कम करिए अए हम लोग हम लोग भी खरीदी के ना बेचते हैं

हाँ हिसाब से लगाइए हिसाब से आप कहिए तो हम हिसाब से लगा दें

दो सौ रुपिया आप माँग रहे हैं बताइए इतना महँगा चाह रहा है मछली का इतना महँगा हर एक चीज है तो हम लोग का भी तो मेहनत का है उसमें नहीं चाइना का एक सौ अस्सी है तो एक सौ दो सौ रुपिया है तो कैसे का एक सौ अस्सी लगाएँ नहीं चाइना का आपको लेना है ठीक है तो आप ले लीजिएगा डेढ़ सौ रुपिया हम लगा दे रहे हैं ठीक है नमस्ते